दिल्ली लखनऊ बंबई कलकत्तो मद्रास बैंगलोर जयपुर अंबाला चंडीगढ़ अहियागंज चौक अलीगंज अमीनाबाद हज़रतगंज चारबाग़ आलमबाग़ आलमनगर नखास नादान महल रोड गणेशगंज रकाबगंज अहियागंज अकबर अकबरी दरवाज़ो गोल दरवाज़ो कंपनीबाग़ लाजपतनगर